हमें व्यक्तिगत लक्ष्य आकांक्षा हैं जिन्हें हम प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं उन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं हमारे टीचर्स गुरुजन वगैरह सभी हमें प्रेरित करते हैं कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके और हम हमें एक नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहता हूँ मेरा लक्ष्य है कि मुझे नर्सिंग ऑफिसर बनना है एम्स दिल्ली दिल्ली में तो मुझे से फाइट करना है उसके लिए मुझे कई लोगों ने प्रेरित किया है कई लोगों ने बताया हैं कि ऐसा करो और ऐसे स्टडी करो स्टडी कैसी करनी है आपको किस प्रकार की करनी है और कौन सा ऐप लेना है किस प्रकार क्लासे लेनी है किस प्रकार लिखना है कैसे नहीं लिखना है उन सबको प्राप्त करने के लिए मैं अभी सीख रहा हूँ कैसे काम करना है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने तक रुकना नहीं चहिए अपने लक्ष्य जब तक हमें प्राप्त नहीं हो जाए तब तक हमें में प्रयास करना चहिए और हमें ऐसे इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने गुरूजन हैं फ्रेंड्स है कई लोगों ने और टीचर्स है कई लोगों ने ऐसे प्रेरित किया हैं कि अपना लक्ष्य को प्राप्त करना तो रुको मत अपना लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहो यह सब कुछ होना ही चाहिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं और करते रहेंगे सब गुरूजन है टीचर है फ्रेंड्स है सभी प्रेरित करते हैं लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए